जय झूलेलाल मूंखे रोटी करणु अलॻि अलॻि नयूं शयूं ठाहिण जो ॾाढो शौक़ु आहे त हिकु दफ़ो मूंखे हीअं लॻो की मां केक ठाहियां त मां इंटरनेट तां ऑनलाइन केक जी रेसिपी ॾिठी ऐं कोशिशि कई उन खे ठाहिण जी सॼी सीदो सामग्री उन हिसाब सां आंदी सभु ओड़े हिसाब सां मिलाए करे रखियो ठाहियो पर कुझु अहिड़ो थियो जो की मुंहिंजे सम्झ खां अलॻि थी वियो मुंहिंजे हिसाब सां मां पंहिंजे हिसाब सां बरोबरु हुयमि शायदि पर जेको मां ऑवन में केक रखियो हुयो ऑवन जो टेंपरेचर मूंखां ग़लती थी वई कुझु वधीक ई वधी वियो त उहो केक सॼो जो सॼो सड़ी वियो ऐं अहिड़ी उन मां बांस निकिती हीअं पियो लॻे बसि ऑवन हाणे मुंहिंजो फाटण ई वारो आहे पर मालिक जी दया सां बची वियो ऐं केक त सॼो सड़ी ई वियो इन मां मूंखे इअं लॻो की जेसिताईं असां साम्हूं हिकु ॿिए सां गॾु मिली करे कंहिं सां सिखऊं उहा शइ सिखण में फ़र्क़ु आहे ऐं ऑनलाइन इंटरनेट तां सिखण में अलॻि हूंदो आहे त साम्हूं क्लासिस वञी करे वठिजनि पोइ उन शइ खे नओं कोशिशि कजे उहा ई सही हूंदी आहे